छः सात दो हज़ार तेईस सात छः दो हज़ार तेईस दो एक दो हज़ार तेईस तीन चार दो हज़ार दो पाँच छः दो हज़ार छः